یہ بات ہے سن دو ہزار بائیس کی جب میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا تو پروجیکٹ مینیجر آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ صاحب کل کچھ لوگ جرمنی سے آنے والے ہیں اور ان کے لیے آپ کو کچھ اچھا سا پیش کرنا ہے کچھ پروگرام کلچرل ایکٹیوٹیز کچھ آپ کو پرزینٹ کرنی ہے ان کے سامنے جیسے کہ وہ ہندوستان آ رہے ہیں تو ہندوستان کا کلچر کیسا ہوتا ہے ہندوستان کا کھان پان کیا ہے ہندوستان میں لوگ کیسے رہتے ہیں سو یہ ان سب کے سامنے پیش کرنا تاکہ ہندوستانی کلچر ان کے سامنے دکھے کہ ہندوستانی کلچر کتنا رچ ہے تو وہ دن آ گیا جب جرمنی سے کچھ لوگ آئے لگ بھگ دس لوگ تھے تو انہوں نے تو جتنے بھی لوگ تھے آفسس کے سب نے انڈین کلچر کو ان کے سامنے پیش کیا اور وہ بہت ہی خوش ہوئے یہاں کا کھان پان سب کچھ ٹیسٹ کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہندوستانی میوزک کو انجوائے کیا یہاں کے کپڑے پہنے جو بھی پوشاک ہے اس کو انہوں نے پہننے کی کوشش کی اور انہیں اچھا لگا پھر اچانک سے پروجیکٹ منیجر میرے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں اکرم یہ لو یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے انہوں نے ایک پرچہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا اور میرے سامنے سے مانو میرے پیروں کے تلے زمین نہیں میں نے اس کو کھول کے دیکھا اس چھوٹے سے چٹ میں کیا لکھا ہوا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ووٹ آف تھینکس آپ کو بولنا ہے وہ شاید انہوں نے اس لیے مجھے دیا کیوںکہ میں نے اپنی گریجویشن جرمن لیگنویج میں کیا ہوا تھا اور مجھے اتنا پسینہ آ رہا تھا گھبراہٹ کے مارے کہ میں کیا بتاؤں مگر کرنا تو مجھے ہی تھا کیوںکہ جرمن اور کسی کو آتی نہیں تھی تو میں پوڈیم پہ گیا میں نے بس اللہ کا نام لے کے اسٹاٹ کیا تو بولنا تو دو منٹ تھا بٹ مجھے نہیں پتا کیا ہوا میں بولتے بولتے وہ بارہ منٹ ہو گیا پھر کوڈینیٹر آتے ہیں اور بولتے ہیں اکرم ٹائم از اوور تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں جرمن لینگویج بھی جانتا ہوں اپنے ہندوستانی لینگویج کے علاوہ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اور یہ سب سے بڑی چیلینج میرا یہی تھا اور میں نے جو میری پڑھائی تھی وہ بیکار نہیں گئی وہ کہیں نہ کام وہ کہیں نہ کہیں کام آئی اور یہ صحیح اور یہی سب سے بڑا چیلینج تھا جو کہ اس کو بس میں نے کسی طرح پورا کیا